आं कोण लोक म्हळ्या कसलें हय आं घुमटची थंयची फूल बेश्टीत जाय जाल्यार तुका रेट देड हजार आसा कळशेचीच आनी फूल रेडी करूंक जाय जाल्यार तुका दोन अडेज हजारांक पडटली

आं मागी तुका फूल्ल हे जायो स्टँड जाय वीच स्टँड अडेज हजार वीस स्ट्रँड अडेज हजार बरी सारकी

गोंय दोन तीन कडे जाता साळान जाता कुडण्या जाता तें खंयचे इन्फोर्मेशन तें जाता तें होळयेक जाता होळयेक

तें कुडण्या बीन जाता तें होळयेक जाता तें तें रातचे जाता रातचे ती माडी बीन हाडटा काय माडी ती माडी बीन लावप मागीर ते गडे आसता दोनशी अडेच्शी गडे आसता ती ते रातचे ते लायटी बिटी काय पेटयना तेमी देवाची हे आतां तें रातचे बारांक साड आतां बारांक रातचे जाता रातचेच जाता ते सकाळचे स मेरेन चालू आसता आं ना ना एक पावटी जाले टायम जालो सॅवॅन थटी गेट बंद मागीर भितर भायर वचपाक मेळना लायट बीट सगळी बंद लायटीनी सगळ्यांक एलावड आसा पूण भितर सेल्यार भायर सरपाक मेळना

साकवाळें आं घुमट आरती ग्रूप जायतें हा घुमट आरती दोन तीन ग्रूप आसा स्वर साई स्वर साई आसा दामो साई दामोदर येटी तो मडगांव हय डिटेल्स गे नंबर गे बरोवन घे नाल्यार मागीर मॅल करतां मॅल करता आं नंबर सगळ्याक कॉन्टेक्ट